ہلو جی بولیے

اچھا جی اچھا اچھا اچھا تو ایف آئی آر ہے آپ کے پاس اس کی ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے موبائل کا بل اور باکس لے کر تھانہ کشمیری گیٹ آنا ہے اور ایف آئی آر کی کاپی جو ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم سائبر کرائم سے اس کو آپ کا جو آئی ایم ای آئی نمبر ہے وہ موبائل آپ کا استعمال ہی نہیں ہو سکے گا اس کا آئی ایم ای آئی نمبر اور آپ کے جو بل باکس پہ لکھا ہوگا اس کو میچ کر کے اس کو ہم ڈی ایکیویٹ کرا دیں گے بالکل وہ آئی ایم ای آئی نمبر اس میں کوئی اس موبائل میں کوئی سم ہی نہیں ڈل سکے گی ہاں کیوں کہ دیکھیے آج کل ویسے ہی ملٹی میڈیا کا دور ہے کوئی جی جی نہیں صحیح کرا آپ نے اور باقی یہ ہے اس میں جو ہے پاس ورڈ وغیرہ تو لگا ہے نا آپ کے فون میں ہاں باقی یہ ہے آپ کل آپ مارننگ میں کشمیری گیٹ تھانے آ جائیے اور وہاں پر ہم سائبر کرائم ٹیم سے ایک میٹنگ کر کے آپ کے اس میں جو ہے نا دو دو سے تین دن کا پروسیس لگے گا بند کرنے کے لیے کیوںکہ اب جو ہے نا ڈبل نہیں نہیں دو سے تین دن پہلی بات تو یہ ہے وہ جو جس نے موبائل چرایا ہے وہ فون آن ہی نہیں کرے گا آپ کا ٹھیک ہے اور دو سے تین دن کا اس میں ٹائم لگے گا کیوںکہ سائبر کرائم کو کیوںکہ آپ دیکھیے سارے موبائل ڈوئل موبائل آ رہا ہے سنگل آئی ایم ای آئی نہیں ملے گا کسی میں آپ کو دو آئی ایم ای آئی نمبر ملیں گے وہ دونوں ہی ہمیں بلاک کرانے پڑیں گے ٹھیک ہے میم دیجیے تھانے میں ہم یہاں پر آپ کا بلاک کرا دیں گے آئی ایم ای آئی نمبر ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے میم